बात गाय के गोबर की कि जाए तो जी कि हिन्दू धर्म मे माता मानी जाती है और उन्हें सब उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और गाय के गोबर को सब से शुद्ध माना जाता हैं और इस लिए उसे पानी में डाल के छिड़काओ करने से वो जगह पवित्र हो जाती है और शुद्ध हो जाती है